हाँ मुझे दस से दस लाख के बीच में पाँच संख्या याद हैं एक लाख दो हजार दो सौ दो दो लाख तीन हज़ार तीन सौ तीन तीन लाख चार हज़ार चार सौ चार चार लाख पाँच हज़ार पाँच सौ पाँच पाँच लाख छः हज़ार छः सौ छः